दोनखुमानाय मसला मसलि होन्नानै बुङोब्ला जेरै जोङो नआवनो मोन्नो हानाय गरम मसला जाब्रां हायजें बेफोरखौ आङो रायखं रायखांनो हायो बेफोरखौ होयोब्लाबो जामुंफोरा गोथाव जायो बेदर जायखि जाया ओंख्रि संबाबो बेफोरखौ होदेरोब्ला गोथाव जायो बेदरफोर सङोब्ला हायजें जाब्रां एबा गरम मसलाफोरखौ होयोबा राफोद फ्राद मोजाङै मा जाखो गोथाव मोनजायो बिनि बेफोरनि अनगायै आङो दस्राखौ बुंनो हानाय नङा जायफोरखौ हाथाय बाजाराव जायखौ मोनो मानो होन्नानै बुङोब्ला जोंनाव हायजेंफोर गायोब्लाबो गोबां जायो गरम मसलायाबो नआवनो गोबां दङ बेजों लोगोसे जों जाब्रांखौबो मोन्नो हायो बेनि अनगायैबो गुबुन गुबुन दङब्लाबो आं माखासेखौ गोबाङै मिथिया एबा दोन्थुमनाय जाया बे मोन्थाम रायखांनायखौनो आङो नआव दोन्थुमनानै जाग्रा मुवाफोराव होनाय जायो आरो ओंख्रि एनला सङोबा बेफोरखौनो संनानै जानाय जायो आरो बेखौनो आङो ओमफ्राय दस्रा मख'जाथाव जेबो मसला मसलिफोरखौ आङो जायखौ बांसिन दोन्नानै होनाय जाया बेफोरखौनो आङो बांसिन ओंख्रियाव माने बाहायनाय जायो